नाश्ते में तो वैसे मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ पर मैं ज़्यादातर जो नाश्ते में बनाती हूँ वो पास्ता बनती हूँ तो पास्ता बनाने की जो रेसिपी है सबसे पहले जो मार्केट में पास्ता आता है नॉर्मल मैं खुला वाला पास्ता ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ तो उसको पानी मे बॉइल कर लेती हूँ पानी में उबाल लेती हूँ एक चम्मच तेल और एक चमच नमक डाल के फिर उसको फिर उसको साइड में रख देती हूँ छान के फिर एक कड़ाई को गैस में चढ़ा के उसके ऊपर उसमें दो चम्मच तेल डालती हूँ आधा चम्मच राई एक कटी हुई मिर्ची एक काटा हुआ प्याज दो टमाटर और थोड़े से अगर मेरे सब्जी वब्जी खाने का मन किया तो थोड़ी सी सब्जियाँ भी ऐड कर देती हूँ जैसे कि गाजर शिमला मिर्च मटर ये सारी चीज़ें उसमें मिला देती हूँ फिर उसके बाद कुछ मसाले जैसे कि मैगी मसाला और सॉस सोया सॉस टोमॅटो कैचप और ये सारी चीज़ें सॉस वोस डाल के थोड़ा सा उसको मैं फ्राइ कर लेती हूँ उसके बाद जैसी सब्जियाँ जो मैं डालती हूँ उसमें वो पक जाती है तो उसमे जो मैंने पास्ता उबाल के रखा हुआ है साइड में वो पास्ता उसमें ऐड कर देती हूँ उसके बाद उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो मेरे पास हरा धनिया रहता हरा धनिया उसमें ऊपर से डाल के वो मैं ज़्यादातर नाश्ते मैं ये पास्ता ही खाती हूँ